हलो हाँ हम कौन सब्ज़ी आपको चाहिए हम सारा सब्ज़ी मेरे पास रहता है केला का हो गया और और परवल का भिंडी है गोभी है

कठहल की कितने कठहल चाहिए आपको सोहजन तो कठहल तो हाँ खीरा भी आया है आज ही खीरा भी आया है वह भी है खीरा आपको बीस रुपये के जी है अभी ज़्यादा नहीं उतना ही आया है आज ही अब उतना तो होगा ही ना अभी खीरा का सीजन नहीं है बाहर से मँगवाना पड़ता है तो थोड़ा महँगा भी रहता है

सोहजन का बंडल बना कर बेचते हैं एक बंडल पचास का आपको आएगा

कीमत यह पचास ही आएगा पचास रुपये का एक बंडल आएगा आपको

आपको थोड़ा कम कर देंगे पैंतालीस लगा देंगे उससे कम तो ना हो पाएगा

से कठहल का आपको साठ रुपये के जी अभी है कठहल का साठ रुपये के जी लगेगा आपको अभी कठहल तोरी भी नहीं है अभी गाछी में ही लगा हुआ है आपको ताज़ा ताज़ा तोर के देंगे नया नया अच्छा अच्छा

हाँ तो क्या करें अब हम घाटा में करके बेच नहीं न सकते हैं हमको भी तो बेचना पड़ेगा तो कितना सस्ता अब हम आपको कर सकते हैं हाँ करेला भी है करेला अभी अभी लगा हुआ है अभी तोरई भी नहीं हैं एकदम बोलिएगा तोर के आपको दे देंगे अच्छा हाँ ताज़ा रहेगा एकदम नहीं नहीं गाड़ी हम कर गाड़ी हम कर देंगे हम हम पहुँचा देंगे सिर्फ़ आप ऑडर सब कर दीजिएगा अब पेमेंट आप कर दीजिएगा हम सब आपको पहुँचा देंगे

ठीक है करेला करेला का चलिए जो आप बोलिएगा उसको कर देंगे और क्या ठीक है हम आपको भेजवा देंगे ठीक ठीक करेला तीस रुपये के जी होगा भेजवा देंगे हम आपको हो गया हाँ ठीक ठीक ठीक है ठीक है भेजवा देंगे हाँ सब ठीक ठीक

ठीक है रखते हैं